रेल गाॾी बैल गाॾी घोड़ो गाॾी ॿेड़ीअ ऐं पाणीअ जो जहाज ऐं मोटर गाॾी बस साइकिल जीप खुलियल गाॾी हवाई जहाज